जय झूलेलाल मां सिन बुनाई और कढ़ाईअ जो कम कंदी आहियां मूंखे घणा ई रंग पसंदि आहिनि रैड ब्लैक ब्लू मेरा मनपसंदि मुंहिजो मनपसंदि कलर आहे मां इन ई करे उन ई जो कपिड़ा वधीक पसंदि कंदी आहियां मनपसंदि कपिड़ा पसंदि ब्लू कलर मुंहिंजो मनपसंदि आहे मां उन ई जा कपिड़ा ठाहींदी आहियां और मूंखे ॾाढा पसंदि आहिनि और तव्हां खे बि उहो कलर पसंदि ईंदो और ब्लू ब्लैक सिंधीअ में चओ आहे न ब्लै कारो ॻाढ़ो और नीरो कलर मूंखे ॾाढो पसंदि आहे तव्हां उन ई खे तव्हां बि पसंदि कंदौ और मां उन ई जो मेल बि कंदी आहियां ॻाढ़ो कारो बि ठाहे सघंदी आहियां वॻो सुठो लॻंदो आहे और नीरो बि सुठो लॻंदो आहे और आ तव्हां कारो रंग खे में गुल ठहिराए करे बि सुभाए सघंदा आहियो पैच लॻाए करे बि सुभाए सघंदा आहियो और सुठो लॻंदो आहे नीरे कलर जो बि वॻो सुठो लॻंदो आहे उन ई में बि पैच ठही वेंदो आहे छो जो डार्क कलर हूंदो आहे रैड बि सुठो लॻंदो आहे रैड और यैलो जो मैचिंग बि सुठो ई हूंदो आहे इन ई करे ईअं कलर सुठा लॻंदा आहिनि असां बुनाई और कढ़ाईअ में इहो वधीक ठाहे रखंदा आहियूं पैटर्न में बि ठाहे करे रखंदा आहियूं और बुटीक में बि असां ईअं सभु कलर ठहिराईंदा आहियूं इन ई करे तव्हां खे बि पसंदि ईंदे ईअं कलर और लाइट कलर घटि पसंदि ईंदा आहिनि छो जो लाइट कलर हर कोई पसंदि न कंदो आहे डार्क कलर हर कंहिंखे ठहंदो आहे इन ई करे असां डार्क ई ठहिराईंदा आहियूं ॻाढ़ो कलर वधीक सुठो लॻंदो आहे शादी पार्टी कुझु बि हूंदो आहे त माण्हू ॻाढ़ो कलर पाए सघंदो आहे इन ई करे असां डार्क कलर ठहिराईंदा आहियूं लाइट कलर घटि ठहिराईंदा आहियूं वाइट त असां बिल्कुल ई न ठहिराईंदा आहियूं